एक बार मैं विशाल मेगा मार्ट से पर्दा ले कर आया बहुत सुंदर लग रहा था वह उसको मैं खरीद के ले कर आया बहुत महंगा आया था दो हज़ार रुपये का वह मैं लाया घर पर लगाया उसमें मिट्टी जम गई तो मैंने उसको धोने के लिए दे दिया घरवालों को तो घरवालों ने धोया तो उसका कलर निकल गया अब कलर निकल गया मैंने उसको टांगा तो वह बहुत गंदा लग रहा था तो मैंने उसको उतार दिया फ़िर से उतार दिया तो घरवालों ने उसका पोछा बना दिया अब हम उसकी सफ़ाई करते हैं उससे पोछा बना रखा है उसका तो वह पर्दा किसी काम का नहीं है हमारे सारे पैसे बर्बाद गए और अभी उससे थोड़े दिन पहले फ़िर दोबारा मैं एक पर्दा लेकर आया था वह भी सेम टू सेम ऐसा ही निकला तो अभी उस पर्दे का हमारे पैसे तो गए वेस्ट तो यही बता रहा था हमारा पर्दा बिल्कुल काम का नहीं आया वह सब कुछ ख़राब गया